बेगूसरायके स्वास्थ सेवा बहुत सुन्दर छै धीरे धीरे सुन्दर होलै हन ई पर ध्यान कार्रवाइ होलै हन तऽ सुन्दर होलै हन लेकिन यहाँके जे तनी सरकारी काम जे छै सरकारी काम जे होइ छै जाइ छै लोग यहाँ सऽ देखबे लऽ तऽ ओकरा तनी देर से देखै छै जे ओकरा चिन्हल जानल नहि रहै छै ओकरा देर सऽ देखै छै चिन्हल जानलके जल्दी देख लै छै नहि जे चिन्हल जानल रहै छै ओकरा तनी देर से देखै छै ओहि बजह सऽ दिक्कत छै आओर कोइ दिक्कत नहि छै एहि से काम बढ़िऑं होइ छै बेगूसरायमे बेगूसरायके स्वास्थ एहि मेडिकलमे भी अच्छा काम होइ छै जे ताकि कोइ टेंशन नहि होइ आ यहाँ ग्रामीण लोग जाइ छै ओकरा ठीक तऽ कैरये दै छै लेकिन इएह वजह होइ छै जे ओकरा खातिर पहिने लोक से मिले लए पड़ै छै अपन अपन लोग रहै छै सबेर जल्दी करि दै छै अपन लोग नहि रहै छै जल्दी नहि करै छै ओहि खातिर अपन लोग रहला सऽ जल्दी हो जाइ छै ई सब तनी प्रोब्लम होइ छै बेगूसराय जिलामे आओर कोइ दिक्कत नहि होइ छै ई सबसे तनी इएह कहबै जे होइ जतेक जल्दी ई सब दिक्कत से सोल्व भए जेतै तऽ अच्छा रहतै हमरो आरके गरीब लोग जे छै गरीब लोग जेतै गरीब लोगके इलाज जल्दी देखके करि देतै आ रूपा बलाके तऽ सभे रूपा बला तऽ जाइ छै डाक्टर बड़का बड़का डाक्टर लग जाइ छै इलाज करा लै छै गरीब लोगके देखे खातिर अहिजा जाइ छै ओकरा तुरन्त देख लै छै तऽ ई होय छै ने जे हँ देख लेलकै तऽ गरीबके भए गेलै राहत जे हँ हमरा देख लेलकै जल्दी ओकरा रहै छै ध्यान बनल जे हँ सरकारी डाक्टर लग काम होइ छै आ इएह जे अगर नहि देखतै तऽ सरकारी पर सरकार सऽ भरोसा हटि जाइ छै गरीब लोकके जे सरकार हमरा लग करै कोन चीज छै जे हम जेबै डाक्टर लग जाइ छियै तऽ देखे लए नहि चाहै छै रूपा बलाके जल्दी देख लै छै बिना रूपा बलाके जल्दी देखै देखै लए नहि चाहै छै लाइनमे लागल रहऽ दबाइ लैके चक्करमे कागज लए कऽ लाइनमे लागल रहऽ आब एते टाइम आब एतै टाइम टाइम होयि जेतै चारि बाजि जाइ छै पाँच बाजि जाइ छै टाइम देखेके चक्करमे टाइम भेलै ड्यूटी छोड़िके सब चलि जाइ छै दबाइ नहि लै छै डेली जाइ छै ओहि बजह सऽ आओर बीमार पड़ल जाइ छै एहिजौका लोग जे डाक्टर लग जे जाइ छै आओर बीमार पड़ल जाइ छै ओहि बजह सऽ ग्रामीण लोगके सरकार पर सरकारी काम पर सऽ भरोसा उठि जाइ छै जे नहि सही सऽ काम होइ छै तऽ की करए लए जइयै सरकार खाली रूपा लुटै छै रूपा लुटै छै सरकारी काममे आ रूपा बला जाइ छै तऽ ओकरा भए जाइ छै ओहि सबके चलते एहिजा सही काम करतै तब अपन इएह छै जे जेतै तऽ सही से इलाज करि देतै नाम लेतै जे हँ सरकारी काममे इलाज होइ छै बढ़िऑं सऽ नाम लेतै नहि सही काम करतै तऽ एहिजा कहतै जे रूपा बलाके काम करै छै बिना रूपा बलाके काम नहि करै छै